ہیلو میری بات ہوٹل دلی دربار سے ہو رہی ہے جی وہ لاسٹ ٹائم میں نے آرڈر کیا تھا آپ کے یہاں سے کھانا تو اس میں ہمیں ایک کوپن ملا تھا تو وہ ریڈیم کرکے کچھ ڈسکاؤنٹ کرنے کے لیے میں کال کیا ہوں ہاں ہاں سر ہو جائے گی نا سر جی جی جی

کب تک ہسر ہوجائے گا سر اور سر میرا آرڈر لے لیجیے سر

جی دو چکن بریانی اور ایک ایک سر چکن تندوری سر جی جی جی اور سر پلیز سر وہ ہمارا کوپن ریڈیم کر کے جو بھی ڈسکاؤنٹ ہے سر وہ اپلائی کر دیجیے سر اوکے سر اوکے اوکے تھینک یو سر سوڑی سر ہاں سر سیم سیم لوکیشن پہ سر اوکے